हम किसी भी चुनौती या बाधा के बारे में हम सीख सकते हैं क्योंकि हर लड़की को आवश्यकता होती है कहीं भी कुछ भी कोई प्रॉब्लम में आए उसके लिए और कोई भी किसी का सामना करना पड़े सीखना पड़ता है इसलिए ताकी कहीं बीच में रास्ते में कही भी किसी की सामना जैसे करना पड़े जैसे कहीं जा रह रास्ते में कहीं किसी भी चीज का सामना करे जैसे ढेर सारी परेशानियां होती है जैसे ढेर सारी धंधा चल दिए इसको हम शांत करने के लिए सब कर सकते हैं इस सबको शांत करने के लिए हम कर्राटा सीखना और फाइटिंग करना ये सब दैनिक जीवन में काम आती है जैसे खुल के चुनौती करना ये सब लोग सीख सकते हैं क्योंकि कहीं भी जाओ कहीं भी बात कर सकते हैं सीखना पसंद करते हैं हम लोग को कर्राटा सीखना फाइटिंग सीखना दौड़ करना फाइटिंग ये सब जैसे किरकेट खेलना मैच खेलना ये सब चीज की सामना करना हर लड़की की ख्वाइश होती है और ख्वाइश के दौरान ये सब चीज की दैनिक जीवन में रोज भी आ पड़ता है ये सब चीज सीखना ये सब का सामना करना पड़ता है इसलिए सामना पड़ता है कहीं जाए या रास्ते में कोई भी चीज की समस्या आ सकती है जैसे अब कोई भी न अंधे रास्ते में ये सब गर्ल्स के साथ ढेर सारी प्रॉब्लम होती है इसको खुद के बदौलत पैरों कुछ करना ये हर लड़की की ख्वाइश होती है और करना आवश्यक है हर लड़की को सीखना चाहिए ये क्योंकि ये सब का सामना करना एक लड़की का पहचान होता है अच्छी होती है ये सब चीज करना चहिए